हैलो हां जी अंजी अंजी बस ठीक तुस सनाओ अंजी आं

अं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते एह् अच्छा एह् सस्ते रेट च पौगे जां इंया ई जां अच्छा अच्छा ते अच्छा ते डिलीवरी फ्री होनी जां

अच्छा अच्छा अच्छा एह् सारे कपड़े न मतलब लेडीज़ जेंट्स सारे अच्छा अच्छा ठीक ऐ जी ठीक ऐ तुस ओह् करेओ शेयर लिंक